म्हाका नखेत्रां पोवपाक किंवां मळब पोवपाक म्हाजेकडेन आजून परेन तरी कसलेंच उपकरण अशें ना हांव सांजचें किंवां रातच्या टायमार आमच्या टॅरसाच्या वयर बसून हांव सगळींच नखेत्रां चंद्र पयता आजून परेन तरी म्हाजेकडेन दुर्बीणी टेलिस्कोप अशें कांयच ना पूण फुडारांत म्हाजे कडेन जर तशें कितें येलें जाल्यार म्हाका तेंचो वापर करून आनी लागीं चंद्र आनी बाकिचीं नखेत्रां पळोवपाक म्हाका खूब आवडटलें